आमी फाटल्यान आमच्या आंगणान कुकडां पोसतात तांकां स्पेशल घूड केल्लो आसा त्या घुडान तीं रावतात रातचीं आनी जर तीं पिलां काडलीं जाल्यार त्या घुडान तांकां दवरून मातशी व्हड जालीं म्हणटगीर आमी भायर सोडटात तांकां कसलें दुयेंस जालें जाल्यार तीं चडशीं धवें हागोंक लागतात तें धवें हागपाक लागलीं म्हणटरेर कळपाचें तांचें आरोग्य बरें ना तेन्ना आमी तांकां खंयच्या दोतोरागेर किंवां खंय व्हरनात आमी गांवटीच उपाय तांकां करतात तांकां सोरो म्हणजे काजूची फेणी म्हणटात पय ती इल्लीशी चमचान घेतात आनी तांची चोंच उकती करून तातून ती ओततात तशेंच आमी तारवटी मिरसांग आसता ती आनी लसूण दोनींची बरी पूड करतात आनी शितान मिस्तुराद करून तांकां तें जेवण दितात जर तीं खायना जाल्यार तांची बऱ्यो गुळयो कश्यो करून चोंचीन घालतात आनी वयल्यान इल्लें उदक घालतात म्हणटगीर तांची भलायकी हळुहळू करून निवळता तशें तेंकां तो रोग जालो म्हणटकीच तीं बरीं अशीं भोंवपाक वचनात भायर एका कोणशाक अशी रावतात आनी थंय धवें धवें हागून दवरतात आनी असो हो गांवटी उपाय केलो म्हणटकच तीं चार पांच दिसांनी इल्लीं इल्लीं भोंवपाक भायर सुट्टात आनी उस्तून खावपाक लागतात अशें करून आमी आमच्या कुकडांचीं बरे तरेन जतनाय घेतात